योगा गुरु सबसे पहले तो अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो बाबा रामदेव का नाम आता है जिनसे हम लोग काफ़ी प्रेरित होते हैं और वो उनसे प्रेरित होकर ही हम लोगों ने योगा को इश्टार्ट किया है हमारे आस पास भी नज़दीक भी योगा गुरु हैं जैसे हमारे मछली शहर हमारा नज़दीकी तहसील है ब्लाक है वहाँ बड़ी बज़ार है तो वहाँ आ एक योगा गुरु हैं वो भी सिखाते हैं और हम लोग उनसे सिखते हैं तो योग से काफ़ी होता काफ़ी स्वस्थ रहने का मिलता है लोगों को हमने देखा भी योग करने वाले का काफ़ी अच्छे स्वस्थ रहते हैं तो उनको देखके और तो काफ़ी प्रेरणाएँ मिलीं योग योग से हम लोगों को तो हम तो जुड़े इसीलिए योग से स्वस्थ रहने के लिए और काफ़ी अच्छा महसूस होता है जबसे योगा करने लगे हैं तो अच्छा लगता है और अपने आपको स्वस्थ भी पाते हैं बॉडी भी हल्की लगती है हमको और योग करने की वजह से सुबह जल्दी उठ जाने की आदत अच्छी पड़ गई और तमाम ऐसी चीज़ है कि योग से हमें काफ़ी कुछ सीखनो को मिलता है काफ़ी सारी बुरी आदतें भी छूटने लगती हैं अब जैसे देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े योग गुरु बाबा रामदेव इस उम्र में भी योग के ही वजह से कितने स्वस्थ रहते हैं एक उम्र बड़ी उम्र हो जाने के बाद भी वो इतने फ़िट हैं इतने वो हैं तो उनको देखके बहुत सारी प्रेरणाएँ हम लोगों को मिलती हैं कि योग ऐसा है कि बीमारी भारी दुनिया में योग से काफ़ी स्वस्थ रहा जा सकता है और रहते भी हैं लोग स्वस्थ हमारे आस पास भी हम लोग भी योग करते हैं तो सुबह जैसे सूर्य नमस्कार हुआ और कपालभाति हुआ तो सुबह सुबह जब जाते हैं तो पहले यही सब करते हैं हाथ पैर अच्छे से चलता है योग में योग करने पे कपालभाति में आराम से हम लोग तमाम ऐसे रोगों को जो है कि योग करने से बहुत लोगों को देखा है कि जो छोटी मोटी बीमारियों से दूर रहते हैं और अपने आपको स्वस्थ रहने में ज़्यादा सहयोग करते हैं और ज़्यादा योग करने के बाद आपको हमको बहुत अच्छी फ़ुर्ती समझ में आती है अपने दिन भर की उर्जा बनी रहती है अपने बॉडी में और हम एक अच्छी सुबह की शुरुआत जब योग से करते हैं तो दिनभर की उर्जा हमारी बॉडी में उतनी बनी रहती है कि अच्छा महसूस होता है और और हम क्या योग करने वाले जितने लोग हैं सबसे बात करते हैं तो सबको अच्छा लाभ होता है योग से और आस पास हमारे नज़दीक जो गुरु हैं योगा टीचर हैं उनसे भी सीखा है हम लोगों ने और योग गुरु भी हैं तो योग करने का एक हमारा ग्रूप भी बन गया है तो हम लोग कर लेते हैं सब आसानी से सीख भी लिए हैं तो आराम से नज़दीक हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा महसूस होता है सुबह सुबह योग करने पे